ہماری کمیونٹی میں خاص موقع جیسے شادی شادی میں خاص کر لڑکے کی بارات میں جب لڑکے کے سر پر سہرا بندھتا ہے تو خوب ڈانس ہوتا ہے بارات خوب بینڈ اور باجے کے ساتھ ہی چڑھائی جاتی ہے جس میں لڑکے کی بوا لڑکے کی بھابھی لڑکے کے بھائی اور اس کے دوست بہت ہی جم کر بینڈ باجے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور اس کے بنا تو مانو شادی ہی جیسے ادھوری سی ہوتی ہے کچھ دور تک لڑکے کو گھوڑے پر بٹھا کر آس پاس کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر کار میں بٹھا کر بارات لے جائی جاتی ہے